आं नमस्कार आं नमस्कार नमस्कार आसा बरीं आसा बरीं आसा उलय ना रे बाबा आतां ते ना रे ते आतां ते मिश्नार वयर चडपी पाडेली आसा नी तांकांच आपयतां आमी ना रे बाबा हय ना तें आमकां मातशी सवाय पडटा नी तुमी कशे वतले तारीयाक घेवन माडार चडपाक एक माडाचेर ना ना रे कितें जाता ना रे बाबा आमकां गांवचे लोक जाईच पूण एक सांगता आमकां मरे ये आतां तुमी पन्नास मरे आमकां एक माडा फाटल्यान मरे वीस रुपी फायदो जाता ते तीस रुपयांक माड पडटा आमकां म्हुणून आमी हय हय हय पयली हय

हय तें जाले रे पूण आयक ना एक सांग आतां तुमी नाल्ल कितले व्हरता रे पाडायपणाक पयशे पयशे आनी

आं हय आतां आतां आमी समज तुमकां आफयले जाल्यार तुमी नाल्ल वरचीना मरे

हय हय पळयतां हांव मुरे मुजा घरकारा कडेन उलोवन पळयतां आमकां तुमी गांवचे लोक जायत रे पूण मातशें कितें पन्नास म्हूण ते पंचेचाळीस बी कितें जायत आशिल्ले कारण हें तिसानी पडटा नी आमकां आ बरें बरें बरें बरें हांव मरे म्हजें भाऊक सांगून पळयतां आं आनी सांगता तुका रकाद दितां रकाद दितां हय भाऊक विचारतां हय हय हय हय हय हय हय हय आमी गांवच्या लोकांक गांवतल्या लोकांक सांभाळून घेवपाकूच जाय नी भाऊ कडेन उलयतां आं उलयतां उलयतां उलयतां आ बरें बरें बरें बरें बरें बरें बरें